आनलाइन फ्राड बड़े होंदे अज्जकल लेकिन असेंगी थोह्ड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा असेंगी कुसै गी अपना बैंक आकोंट नंबर नेईं देना चाहिदा अपनी पूरी जानकारी निं देनी चाहिदी जिन्ने चिर तगर अस तुसी दुए बंदे गी जानने नी ऐ ते अगर कोई ऐसी फोन जां ऐसी ऐसा मैसज़ आंदा ऐ ते बैंक जाइयै पता करना चाहिदा इ'यां पागलें आह्ले आंह्गर कम्म नी करना चाहिदा दमाग लाना चाहिदा